नमस्ते सर

फर्निचर से बोल रहा हूँ हर तरीक़े की लकड़ी है

शीशम की लकड़ी आपको पड़ जाएगी डेढ़ हज़ार रुपये पड़ जाएगी कुंटल आम का हो जाएगा नहीं तो जो हिसाब से आप डिमांड कर रहे हो उस हिसाब से होगा

हाँ जी मिल जाएगा

हाँ हाँ मिल जाएगा आपको

पाँच कुंटल का हो जाएगा क़रीब पाँच कुंटल का आपका दस के लगभग आ जाएगा

हाँ जी आ जाओ आ जाओ आप आइए ना आप हाँ जी हाँ जी ठीक है जी ठीक है

हाँ हर तरे हर तरीक़े के मिलेगी सागवान की वह सबका उसका थोड़ा भैया थोड़ा महँगा पड़ेगा

सागवान भी सागवान भी सही है पर शीशम से बढ़िया सागवान है

हाँ जी ठीक है ठीक है सर